جی ہاں میں نے تیراکی سیکھنے میں اپنے دوست کی مدد کی ہے اسے تیراکی نہیں آتی تھی نہیں میں نے ڈوبنے جیسی صورت حال کا سامنا نہیں کیا مجھے تیراکی آتی تھی اس لیے مجھے ڈوبنے کی صورت حال کا سامنا ابھی تک نہیں کرنا پڑا ہاں میں نے اپنے دوست کی تیراکی کرتے ہوئے جان بچائی تھی جب وہ پہلی بار پانی میں تیراکی کر رہا تھا تو وہ پانی کے اندر ڈوب رہا تھا جب میں نے اس کی مدد کر کر اس کی جان بچائی تھی